ओम नों मानो हेलमेट हमाखै गारि सालायनायावथ' हेलमेट नांगौ नोंनाव लायसेन्स दंना गैया जेरैबाबो नोङो दा रिनिउ खालामनांगौमोन नों मानो खालामाखै खालामथनाय जायाखै नङा गारि सालायबा रिनिउ खालामखानांगौ आरो लोगोआव हेलमेट लाफानांगौ नों मानो लानानै फैयाखै कलेजाव थांबाबोथ' नोङो हेलमेटखौ हमथारनांगौ लामायाव बायसान्सनि माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा नों मा खालामनो बेखौबो सिगां रेदि खालामखानांगौ नोंथ दा आंनो लायसेन्स गैयाबा गारिखौ मोलांनाय नंला नोङो गारिखौ आंनो होलांनांगोन गारि साबिया हर आंनो साबिया हर दानि जुगाव नों मिथिखागौ हेलमेट गैयाबा लायसेन्स गैयाबा गारि सालायनो मोना होननानै थेवबो नों मानो बेबायदि फैनांगौ आरो लायसेन्स लायसेन्सखौ नोङो थाबैनो रिनिउ खालामनानै ला नोङाबा बेबायदि सालायबावनायनि चान्स गैया दा नङाबा नोंखौ दा नोंखौ हमनानै लांनाय जागोन आरो दा नोंनि गारिखौ नोङो बाव गालांनांगोन कनसिदारथ' होनो हाया आङो मानो होनबा बयबो मानसिफ्रानो बिबायदि फैयो गासिबखौबो नोंखौ चान्स होयोबा आरो गुबुनाबो चान्स नागिरो बिनिखायनो जों दा चान्स होनो हाया बि जोंनि रुल्स जोंनि रेगुलेसन बिखौ जों मावथारनांगौ हिसाबै जों मावगोन आरो बिखौ नोङो जोंनो साबिखौ नोङो दिनै होलांनांगोन आरो नोंनि साबिखौ नोङो थानायावसो लांफैनांगोन गारिखौ नोङो आंनो जेरैबाबो दिनै आं लाखिगोन नोंनि गारिखौ